دہلی کے اندر جو کھیل ہوتے ہیں ان کھیلوں کے اندرکھلاڑیوں کو چوٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے کھیل سے پہلے بہت ساری سیفٹی فراہم کی جاتی ہیں اس سے پہلے ہر طریقے سے چوٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے انتظامت کیے جاتے ہیں اور بہت سارے چیزیں جو ہے وہ ان کو پہنائے جاتے ہیں تا کہ وہ چوٹوں سے محفوظ رہ سکیں لیکن اس کے بعد بھی کسی کھلاڑی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو ڈاکٹر حضرات موجود ہوتے ہیں جو فوراََ فیلڈ میں آ کر کے ان کھلاڑیوں کو اچھے سے کیئر کرتے ہیں اور ان کا اچّھے سے علاج کرتے ہیں اور اس طریقے سے کھلاڑی اچّھے سے کھیل کے میدان میں اپنے کھیل کے نمایاں کردار کا اظہار کرتے ہیں